मां सभिनीनि खां पहिरियां दाल चांवर ठाहिया हुआ मम्मीअ मूंखे दाल चांवर ठाहिणु सेखारिया हुयाईं जेॾीमहिल मां दाल ॿाफण रखी सीटियूं लॻी वियूं पर दाल खे थोरो तरो लॻी वियो वधीक सीटी लॻण जे करे ऐं पाणी घटि विधो इन जे करे थोरो तरो लॻी वियो पोइ दाल खे जेॾीमहिल मां सिझ टहिकायोमांसि उन में पाणी विधो त पोइ सभु मसाल्हा विधा त लूणु बि थोरो वधीक पइजी वियो त उन जे लाइ लूण जे माप सुठो रखण लाइ उन में थोरो वधीक ॻुड़ु विझी छॾियो ऐं मिठी दाल सभिनीनि खे वणंदी बि आहे ऐं ॿियो जेको तरो लॻी वियो हो दाल ॿाफण में उन में मां थूम जीरे जो अ राई ॾेई छॾी इट्ले दाल जो माप व्यवस्थित थी वियो ऐं बांस बि न पई अचे ऐं जेको लूणु विधो उन जे बदिले मां थोरो ॻुड़ु विझी छॾियो त कंहिंखे बि ख़बरु न पई दाल खे तरो लॻो आहे ऐं जेको लूणु वधीक पइजी वियो हो बि कंहिंखे ख़बरु पई दाल जो ख़बरु न पई ऐं दाल जो सवादु सुठो थी वियो ऐं जेका मां चांवर रधिया हुआ रधिजी त सुठा विया पर छेले मां ॾिठो त चांवर थोरा कचा रहिजी विया त उन में मां थोरो पाणी विझी छॾियो ऐं माना धीरे दम ते सिझायोमांसि त पोइ चांवर बि व्यवस्थित थी विया ऐं हीअं दाल चांवर सुठा रधिजी विया